हैलो तुस शोभा टैक्सी आह्लेे बोल्लै दे असें टूर उप्पर जाना हा थुआढ़ी गड्डी लोड़दी ही असें असें जाना पत्नीटाप

दो दिन ते रौह्ना ऐ उत्थै दिन दो त्रै दिन ठीक ऐ जिस दिन तुस फ्री होगे तां मिगी फोन करी ओड़ेओ थुआड़ा रोह्नै आह्ला खर्चा असें करी ओड़ना पूरा हां खाना खूना रौह्ना शौह्ना दा तुस साढ़े कन्नै गै ते खर्चा असें आपूं करी ओड़ना अस चार बंदे न

पत्नीटाप पत्नीटाप ते भी सुद्ध महादेव तक्कर बी जाना सुद्ध महादेव तक्कर बी जाना भी हां ते भी ओह्दा तेल्ले दा खर्चा सनाएओ किन्ना ऐ थोह्ढ़ा घट्ट निं होग तुस बड़ा गै सनाऽ दे न ठीक ऐ ते भी तां तुस परसूं सबेरे आई जाएओ तुस उधमपुरे ई हां जी हां हां जी हां जी

खरी खरी नेईं तुस शामीं खरी खरी नेईं तां शामीं तक्कर सनाएओ मिकी भी पैसें दा हां खरी खरी एह् खरी ठीक ऐ ठीक ऐ अबा तुस सबेरै पुज्जी जाह्गे निं टैमें सिर ठीक ऐ चार बंदे हैन अजें ते भी केह् खरी खरी खरी खरी ठीक ऐ